बिहारके पारम्परिक घर बनाबक शैली आओर वास्तुकला बहुत रास भिन्नता एकरामे देखल जाइ छै जकरामे सबसँ पहिने भागलपुरके सिक्की कलाके हमसब देख सकै छी ई केना एकरा बनायल जाइ छै आ की केना तरहसँ एकर एखन मार्केटिंग करल जा रहल छै एकर बाद अइठाम घर बनाबक शैलीमे सब सँ बेसी फूसक घर बनै छै जकरामे कि फूस सबके उपयोग करैत घर बनायल जाइ छै आओर ई घर एखनो गाम सबमे आम रूपसँ देखल जा रहल छै लेकिन आधुनिकताके तरफ हमरा सब जेना बढ़ि रहल छी आब धीरे धीरे ई घरके परम्परा खतम भेल जा होल जा रहल छै एकर बाद आ दोसर नम्बरपर छै बांसकघर बांसके घरके प्रचलन एखनो गाम सबमे बहुत देखल जा रहल छै करीब पचास प्रतिशतके आसपास एखनो गाम सबमे बांसक घर देखै लऽ मिल जाएत एकर बाद आब लोक सब अपन रोजगार सँ अपन पैसा सबके मदतिसँ आब धीरे धीरे पक्का के घरके तरफ बैढ रहल छैथ आर पक्का के घरके परेफरेंस देबाक सबसे महत्वपूर्ण कारण छै जेकि अइ क्षेत्रमे बाढि सुखार सबके समस्या देखल जा रहल छै जइ सऽ बचबाक लेल पक्का घर सबसँ बढ़िआँ मानल जाइ आोर अइ सब तरहसँ लोक अपन सिक्योर राजजीर गौहीार करै छथिन आलस चाहै छथिन जे कि कोइ तरहक दिक्कत हमरा सामना नहि करै पड़ै एकरामे अइठाम बिहारके ई सब समुदायमे परम्पराके अनुसार घर या मन्दिर अलग अलग तरहसँ बनायै जाइ छै अहाँ तीन कोशपर देखबै तऽ सब चीज बदैल जाएत खान पान आओर एकर बाद सब कुछके शैली बदैलि जाइत खानपानके संगऽ संगऽ घर बनाबक शैली सब तीन कोश पर बदैल जाय छै